ہمارے ضلع میں کچھ عبادت گاہیں ہیں مسجد ہے مندر ہے مزار ہے گرجا گھر ہے اور یہی ہمارے کچھ عبادت گاہیں ہیں اور ہم روایات تہوار ضلع کی کمیونٹی اور شناخت میں اپنی حصہ جو ڈالتے ہیں وہ کمیونٹی کی طرف سے حصہ ڈالتے ہیں اور ہمارے یہاں ایک سال میں بڑا تہوار منایا گیا ہے وہ ہمارے طرف کا ایک میلہ ہے اور عیدالفطر کا بھی جو تہوار ہے وہ بھی منایا گیا ہے اور بڑی فیسٹیول میں سے ابھی بڑی فیسٹیول میں سے کوئی فیسٹیول نہیں منایا گیا ہے اور عیدالفطر منایا گیا اور ہمارے جگہ میں ایک میلہ لگا تھا وہ منایا گیا